جی جس علاقے میں میں رہتا ہوں اس علاقے میں صرف ایک دریا ہے ایک ندی ہے جسے جمنا کہا جاتا ہے یا یمنا صرف وہی بہتی ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی ندی ادھر نہیں ہے یا دریا کوئی نہیں ہے اور اس کا پانی استعمال نہیں کیا جاتا اس لیے کہ اس کا پانی بہت گندہ اور دھندھلا ہوا پانی ہے اس لیے اس پانی کو استعمال نہیں کیا جاتا اور چونکہ دلّی اور غازی آباد اس کے سٹا ہوا علاقہ ہے یہاں پر بہت زیادہ فیکٹریاں بھی ہیں اس لیے ان فیکٹریوں میں کام ہوتا ہے بہت زیادہ اور بہت ساری کمپنیاں ہیں تو ان کا جو ویسٹ مٹیریل ہوتا ہے وہ لوگ تقریباً ساری ہی کمپنیاں اپنا ویسٹ مٹیریل کو اس ندی کے اندر ڈال دیتی ہیں جس کی وجہ سے اس ندی کا پانی بالکل خراب ہو جاتا ہے اور استعمال کے لائق ذرہ برابر بھی نہیں رہتا اس لیے اس پانی کا استعمال عام طور سے اس علاقے میں نہیں کیا جاتا اور دہلی سے پہلے کا جو علاقہ ہے ہریانہ کا علاقہ وہ ندی ادھر سے ہو کے آتی ہے تو اس علاقے میں کیا جاتا ہے لیکن جیسے ہی وہ ندی دہلی کے حدود میں داخل ہوتی ہے اس کا پانی خراب ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اسے نہیں استعمال کیا جاتا اور ان دری اس دری دریا پہ ایک ڈیم ہے کافی مشہور ڈیم ہے جسے کالندی کنج ڈیم کے نام سے جانا جاتا ہے تو وہ ڈیم ہے اسی ندی کے اوپر